शेयर बजारमे पहिने ईसब नहि छ्लै चालू आब एम्हर आबिकऽ शेयर बजारसे सभ जुड़ि गेल हँ तऽ आब ऑनलाइन से पेमेन्ट भऽ जाइ छै लोक हमसभ पहिने पइसेसँ सारा काम दोकानदारी नीक बेजाए सारा चीज करिए सबजी सबजी सबकिछु खरिदै छलिए आबके एखन जुग एहन भऽ गेलै जँ ऑनलाइनसे पाँचो रुपैआके समान जब जरूरत पड़ै छै तऽ लोक ऑनलाइनसे अपन पेमेन्ट कऽ दै छै लेकिन हमरासभके ईसभ बेबस्था नहि छलै हमसभ कैशेसे हुए तऽ अपन करी नहि हुए तऽ अपन मुँह तकैत रही लेकिन आब जे छै से ऑनलाइनसे सारा सिस्टम एक रुपैआ नहि रहत तैओ शहर बजारसँ घुमिफिरिकऽ तीर्थ यात्रासँ घुमिफिरिकऽ अहाँसभ हमसभ वापस आबि सकै छी इएह एगो निर्धारित बेबस्था छै जेकि ऑनलाइनसँ सारा सिस्टम छै आधारे कार्डसँ पाइ निकालि लिअऽ जरूरत पड़ल तऽ आधारे कार्डसँ निकालिकऽ अहाँ सभ काम कऽ सकै छी इएह देखैत हुए हमसभ समयके बिता रहलौ हेँ